आं माबा दाउखौसो सोंहरदोंमोन आब' नोंनाव बेसेबां बेसेबां बेसेबां बेसेबां दामफोरा आलासि फैदोंमोन बेखौनो दाउखौ सोंहरदोंमोन आं

बे फिसासिनखौनो खम जाया इसे खम खालामदो औ ए बे फिसासिनखौनो लाबोनांगोन

बेखौ नांला आलासियाबो बारा बुरजा गैयाना सानैल'सो जायो गिदिरखौ होमबालाय गिदिरखौनो आरायस'नि हो गिदिरखौ गिदिरना आलु होदेरनोसै आलु दरनैसो होदेरनोसै ओं दाहाय मानसिफ्रा दाहायसो फैखागोन नालाय ओं दे औ ओं दे माबायावनो दे माबा न'आव हाबबानो न'आव हाबबानो हमजायो ना जाबाय होमबा आब'